پرانے اور نئے میڈیا میں کئی اہم فرق ہیں جو وقت کے ساتھ سامنے آئے ہیں یہ فرق ٹیکنالوجی مواد کی پیشکش اور ناظرین کی تامل کی بنیاد پر ہیں یہاں پرانے اور نئے میڈیا کے درمیان کچھ اہم فرق ہیں اور وہ چیزیں جو بدل گئی ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں محدود ذرائع پرانے میڈیا میں اخبارات ویڈیو اور ٹیلی ویژن شامل ہیں یہ ذرائع محدود اور یک طرفہ تھے مواد کی پیشکش مواذ ایک مرتبہ تیار ہو کر ناظرین تک پہنچایا جاتا تھا ناظرین کو کوئی فعال کردار نہیں ہوتا تھا تاخیر سے خبریں خبروں کی ترسیل میں وقت لگتا تھا اخبار ایک دن بعد اور ٹی وی نیوز براؤڈ کاسٹ مقررہ وقت پر ہوتی تھی محدود ناظرین میڈیا صرف مخصوص علاقے اور زبان تک محدود ہوتا تھا کنٹرول اور سینسرشپ حکومتی کنٹرول اور سینسرشپ زیادہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے مواد پر زیادہ کنٹرول ہوتا تھا تجاویز اور فیڈ بیک ناظرین کی تجاویز اور فیڈ بیک محدود اور تاخیر سے ہوتی تھی عموماً خطوط یا فون کالس کے ذریعے متعدد ذرائع نئے میڈیا میں انٹرنیٹ شوشل میڈیا پلیٹ فارمس ویب سائٹس بلاگز اور ویڈیوز شامل ہیں متحرک مواد مواد کو فوری طور پر اپ ڈیٹ اور شیئر کیا جا سکتا ہے ناظرین فوری ردِّ عمل دے سکتے ہیں فوری خبریں خبریں تقریباً فوری طور پر پہنچ جاتی ہیں لاوی اسٹریمنگ اور شوسل میڈیا ویب کے ذریعے وسیع ناظرین مواد دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں دستیاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ناظرین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کم کنٹرول اور سینسرشپ نئے میڈیا میں حکومتی کنٹرول اور سینسرشپ کی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے مختلف نظریات اور مواد زیادہ آزادی سے شیئر کیا جا سکتا ہے تجاویز اور فیڈ بیک ناظرین کی تجاویز اور فیڈ بیک فوری ہوتی ہیں لائکس کمینٹس شیئرس اور ریٹرو کے ذریعے ٹیکنالوجی انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونس کی بدولت میڈیا تک رسائی اور مواد کی ترسیل کے طریقے بدل گئے ہیں ناظرین کی شمولیت ناظرین کی شمولیت اور تامّل زیادہ بڑھ گئی ہے وہ مواد کے بارے میں فوری فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اسے شیئر کر سکتے ہیں مواد کی نوعیت ویڈیوز پوڈ کاسٹس انفو گرافکس اور میمز جیسے نئے مواد کے فارمیٹس متعارف ہو چکے ہیں پلیٹ فارمس کی تعداد مواد پھیلانے کے لیے مختلف پلیٹ فارمس تیار ہیں جیسے یو ٹوب فیس بک ٹیوٹر انسٹا گرام اور مختلف بلاگنگ سائسٹ نئے میڈیا میں ناظرین کو ان کی پسند اور ترجیحات کے مطابق مواد فراہم کیا جاتا ہے جو کہ پرانے میڈیا میں ممکن نہیں تھا اسپیڈ اور فریکوینسی نئے میڈیا میں خبریں اور مواد بہت تیزی سے اور زیادہ بار اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے جو پرانے میڈیا میں ممکن نہیں تھا پرانے اور نئے میڈیا کے درمیان واضح فرق موجود ہے جو ٹیکنالوجی اور ناظرین کی توقعات کی وجہ سے سامنے آئے ہیں نئے میڈیا نے مواد کی ترسیل اور ناظرین کی تامل کے طریقوں کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے جوکہ موجودہ دور کی ضروریات اور توقعات کے مطابق ہیں